दिक्खो अस तु'सेंई ध्यारें दे बारै सनाने आं हून दिवाली आंदी ऐ अस दस्स दिन पैह्ले सफाइयां करना शुरू होई जन्ने आं कपड़े धोने बिस्तरे लगात अस धोन्ने आं अस अपने घर च कोई गंदगी निं रौह्न दिंदे कपड़ा कोई मैला निं रौह्न दिन्ने चादरां बी धोनियां कपड़े बी सारे लाने आह्ले बी धोने फिर घर दियां सफाइयां करनियां दीवारां कोई जाला निं रौह्न दिंन्ने अस लग्गे दा पक्खे साफ करने दिक्खो अस कूलर तक्क साफ करने आं के कोई घरै च गंदगी नेईं रेही जा बाह्रै फिर असें साफ सफाई करनी शैल केईं अस बारी सफेदियां बी कराने आं पेंट कराने आं जां पुट्टी करानी होऐ पुट्टी कराने आं पेंट कराने आं अपने घर बिच सजाने आं शैल उ'सी ओह्दे बाद च प्ही अस जगनमाला लान्ने आं फिर फु'ल्ल लान्ने आं फु'ल्लें दी सजावट करने आं कि शैल होई जा जेह्ड़ा प्ही अस पूजा करने माता लच्छमी दी माता लच्छमी दा आरती शारती परशाद उसी् जो बर्फी जलेबियें दा ओह् लोआने आं अस शैल रंग रंगीलियें कन्नै अस दिवाली मनान्ने आं जगनमाला अ'सें केईं केईं दिन पैह्ले लाई ओड़ी दियां होंदियां एह् थोह्ड़ी अ'सें उ'स्सै दिन लानी पंज पंज छेह् छेह् दिन अ'सें जगनमाला पैह्ले लाई ओड़ी दियां होंदियां फु'ल्ल पैह्लें लाई ओड़े दे होंदे दरोआजें'ई लाए दे होंदे फिर बन्न सबन्ने ओह् जेह्ड़े अजकल चले दे बिजलियै पर चलदे ओह् अ'सें पैह्लें आह्न्नियै बरांडे लाई ओड़े दे होंदे अपने जगनमालां केईं दिन पैह्लें चलना साढ़ियां चलनियां शुरू होई जंदियां कोठे कोला लेइयै थ'ल्ले तक्कर अ'सें लटकाई दियां होंदियां शैल फु'ल्लें दी सजावट अस अपने दरवाजें बिच्च गै करने आं पूजा रूम शैल मंदर सजाए दा होंदा जगनमाला लाई दी होंदी फु'ल्लें दी सजावट अ'सें जेह्ड़ी उत्थै बी कीती दी होंदी चु'न्नियां शु'न्नियां माता दियां शैल साफ सूफ करियै अस जेह्ड़ी माता लच्छमी दी पूजा करने आं पटाके अस चलाने आं फिर ओह्दे बाद च आई जंदे अगर मोमबत्ती जलानी ते मोमबत्ती जलाओ अगर देसी दीए जलाने तां देसी दीए जलाओ जो बी अपने मनै दी इच्छेआ होऐ अस उ'ऐ जलाने आं पकवान दी बारी आई जंदी जिस किसै ने पठोरू खाने पठोरू खाओ पकवान पूड़ी खानी ऐ पूड़ी खाओ जो घरै दे आखन एह् जी चीज़ तु'सें बनानी ऐ फिर उ'ऐ चीज़ बनाने आं जेह्ड़ी सारे किट्ठै होइयै खाई लैन सब्जियां फिर जेह्दा मन होऐ जि'न्नै खानी ऐ उ'ऐ सब्जी बनान्ने आं अपने घर च पटाके अस सारे किट्ठे होइयै चलाने सारे अपना कम्म पैह्लें सारा कम्म मकाइयै फिर लास्ट बेल्लै अस पटाके चलाने सारे किट्ठे होइयै जेह्ड़ा अस दिवाली दा मजा लैन्ने आं ओह्दे बाद च पटाके शटाके चलाइयै फिर अ'सें रुट्टी बनानी रुट्टी खानी पूजा पाजा अस अट्ठ बजे कन्नै माता लच्छमी दी पूजा करी ओड़ने आं ओह्दे बाद च अ'सें अपना खान पीन करना पटाके चलाने प्ही अग्गै पिच्छै जो सजावट होई दी लोकें दी कोठे'र चढ़ियै अ'सें ओह् दिक्खनी ऐ